कनिये दिनक बाद कपड़ाके से फसरऽ लागल आ ताहि सङ्ग सङ्ग ओहिमे रोइया जकाँ जे सुतके भऽ जाइत छै से भऽ गेल आ ओकर रङ्ग से उड़ऽ लागलै जाहि सॅं कि ओ बदरङ्ग लागऽ लागल